आंनि चेकेन प्रदाकशना जाहैबाय आं गांसे कुर्ति गस्ला बायना लाबोदोंमोन बे कुर्ति गस्लाखौहाय आं अगरि बाजारनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन बेखौहाय आं बाजौ रांनि बायना लाबोदोंमोन आरो बे कुर्ताखौहाय आं बायना लाबोनानै न'आव दोनफैयो आरो न'आव दोनफैनानैहायो आं मोनसे गोनांथार आंनि थांनांगौ जायगायाव हायो आं बे कुर्तिखौहाय गाननानै थाङो आरो जेब्ला गाननानै थाङो अब्ला बे कुर्तिया जिनायमोन आं बेखौ नुस'नाखैमोन जेब्ला आं आंनि गोनांथार जायगायाव गाननानै थाङो अब्लासो आं नुसनो आर नुनानैहाय आं जोबोर रागा जोङो आरो दुखु मोनो मानोना आं बेखौ गोबां रां होनानै बायदोंब्लाबो बे कुर्तिया मोजां कवालिटिनि नङा आरो मोजां कवालिटि जायाखसै खालारफ्राबो आरो बेबायदिनो गाननानैहायो आं जेब्ला बेखौ लाबोयो हुयो आरो सुयो अब्ला बेयो खनसे सुगासेनावनो डिचकालार जायो कालाराबो डिचकालार जायो आरो कवालिटियाबो मोजां नङा मोजां रोखोमनि नङा बिनिखायनो आं बे कुर्तिखौ मोजां मोनाखसै मोजां कवालिटिनि नङैखाय कालारफ्राबो खनसे सुगासेयावनो डिचकालार जाबाय बेनिखायनो आं बे कुर्ताखौ मोजां मोनासै मानोना आंहा बाजौ रां होनानैहायो बायनानै जेबो मुल्ल जायखसै मोजां रोखोमनि कुर्ति जायाखसै बियो बेयो कुर्तिया लच जाबाय आंहा आं रांआ लच जाबाय बियो मोजां रोखोम कुर्ति नङा आरो मोजां रोखोमनि कवालिटिनि बेयो कुर्ति नङा